प्रकाश प्रदूषण तारों को देखने को कैसे प्रभावित किया जैसे कि धूप में तो तारे दिखेंगे ही नहीं धूप में तारे नहीं देखे दिखेंगे जैसे कि छाया हो जैसे घर के अन्दर से लाइट्स ही नहीं देख सकते घर के अन्दर से देख सकते हैं या फिर खुले आसमान तो घर के अन्दर से देख सकते हैं दिन में और जैसे कि दिन में देखना है तो जैसे बादल हुआ तो बादल से देख सकते हैं खुला आसमान और वैसे धूप से तो नहीं देख सकते और